योग करण सां शरीर तंदुरुस्तु रहे तो मन शांति रहे थो कपालभांति करण सां बि शारीर मां निरोगी था रहूं जेको बि योगा कयूं था उनसां मन शांति रहंदो आहे तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं सॼो ॾींहुुं एनर्जी मिलंदी आहे लगंदो आहे असां चुस्तु आहियूं कंहिं ॻाल्हि जी बीमारी न रहंदी आहे हिकदमि बढ़िया हूंदा आहियूं इनमें कपालभांति हूंदो आहे ओम जी धूनी लॻाईंदा आहियूं उनसां बि मन शांति थींदो आहे हर तरह सां योगा करण मां असांखे फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे सुबुह सवेल उथी योगा करण सां हिकदमि फ़ाइदा आहिनि मेडिटेशन थींदो आहे भगवान जो नालो वठी सघंदा आहियूं निरोगी काया रहंदी आहे हिकदमि मन शांति रहंदो आहे उनमें कपालभांति कयूं या अनुलोप विपोल कंदा आहियूं त हिकदमि तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं